संत कंवर राम जो भ भॻत थींदी आहे असांजे लखनऊ में राम नगर में असांजी भॻत थींदी आहे सभु ॿार बच्चा सभु हलंदा आहियूं राति जो भॻत में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं हुते बि सभु डांस वांस थींदी आहे संत कंवर राम जो भॼन आहे नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो हेॾो सुठे लॻंदो आहे भॼन ॻाईंदा आहिनि हेॾो जे अंदरो जीअं त अंदरु सीने सां मतलबु अहिड़ो लॻंदो आहे कि सा साम्हूं साक्षात भॻवान संत कंवर असांजे विच में आहे ई आहे असां ॿियो ॻाईंदो आहे भॼन कि कोसा क कोहर कंवर जा अचो खाओ सभु हेॾो मतलबु बढ़िया सां अहिड़ी शक्ति हुई भॻवान में जो स मुअल ॿार बि जिन्दो करे ॾिनो हुन ज़माने में असांजे भॻवंत कंवर राम मथां नाज़ु आहे असां संत कंवर राम जा असां हेॾा पि प्यारा भॻत आहिनि असांजा जो असांखे ॿियो बि बिल्कुलु इहा विसरंदो ई नाहे असांखे संत कंवर राम रोज़ु भॻत थींदी आहे मौज कंदी आहे ॿार बच्चा सभु हलंदा आहिनि और सभु चवंदा आहिनि कि मम्मी ही सिंधी असांजो कहिड़ो भॻवान आहे जेको मुअल ॿार खे जीअरो थो करे और ॿियो ए हेॾो सुठो भई अदंरो ह्रदय सां थो पियो ॻाए भॼन ज्ञानी जो नाले अलख जे बेरो तार मुंहिंजो सभु ॾाढा ख़ुशि थींदा आहियूं असांजो संत कंवर राम रूह सां असां सां गॾु आहे ई आहे संत कंवर राम असां सभु हेॾो प्यार सां वरितो आहे संत कंवर राम सां मिलंदो आहे भले सरीर सां कोन्हनि मगरि असां सां आत्मा खां बिल्कुलु असां सां गॾु अंग संग आहिनि ई आहिनि असां संत कंवर राम जा आभारी आहियूं जो असांजे सिंधियुनि जे मथां असांजे सिंधियुनि जो वधीक विशेष कृपा कई अथेई असांजे संत कंवर राम असांजी रोज़ु भॻत थींदी आहे न असां वेंदा आहियूं संत कंवर राम ॾे असांजो भॻवान मथां नाज़ु हुजणु खपे सिंधी समाज जो असांजो